मेरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है एक सरकारी जॉब पाना है तो मैंने मुझे यही सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है और और किस पर आपको मतलब मुझे सबसे अधिक गर्व इसी पे है कि जो मतलब मेरी और जो मेरी घरवाले हैं माता पिता है सबकी यही इच्छा थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके एक सरकारी जॉब प्राप्त कर सकूँ इससे जो मेरा परिवार है उसका भरण पालन पोषण है वो अच्छे से हो सके तो मैंने उसको प्राप्त कर लिया है और जो मेरी ये उपलब्धि है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है मुझे मेहनत क्काफी मेहनत करनी पड़ी थी इसके लिए और जो मुझे उपलब्धि है वो एक मिल गई है इसलिए मुझे इस चीज पर अपने आप पे एक बहुत ही गर्व है गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि जो मेरी एक उपलब्धि है वो मुझे मिल गई है जो मेरे जीवन का एक लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है पूरा हो गया है इसलिए मुझे बहुत ही इस चीज पर मुझे बहुत ही गर्व है